सिंधी अबाणी ॿोली मिठड़ी ॿोली कीअं विसारियां मां उनखे मुंहिंजी सिंधी मिठी ॿोली पर अॼु अॼु जे माण्हुनि हिनखे बिल्कुलु विसारे छॾियो आहे न माइट था ॻाल्हाईनि न ॿार था ॻाल्हाईनि जॾहिं माइट ई कोन ॻाल्हाईंदा त ॿार छा ॻाल्हाईंदा ॿारनि जो त ॾोह ई कोन्हे न ॿारनि खे त ईंदी ई न न सम्झि में अॼु कॉनवेंट स्कूल अंग्रेजी स्कूलनि में ॿारनि खे विहारीनि था ऐं ॿारनि सां ॻाल्हाईनि कोन था पिया सिंधी सिर्फ़ु हुननि खे अंग्रेजी था सेखारिनि पिया अंग्रेजी पढ़ायो लिखायो सभु कयो पर उन्हनि खे पंहिंजी मात्र भाषा सां बि रूबरू करायो हुननि खे ॿुधायो की असांजी भाषा केतिरी महान आहे मिठड़ी ॿोली आहे असांजी असां कीअं सिंध मां अची पंहिंजी भाषा खे वधायो आहे छा कयो आहे सिंधीअ जी सिंधीयति खे क़ाइमु रखो न की हुन सिंधियति खे मरणु ॾियो जीअं अॻिते हली करे असांजे सिंधीअ खे ख़बर पई त सिंधीअ जा जीअं स्कूल बंदि थी विया आहिनि अॼु बिल्कुलु न बराबरि वञी सिंधी स्कूल बचिया आहिनि छाकाणि त कोई बि पंहिंजे ॿार खे सिंधी पढ़ायणु कोन थो चाहे पियो अगरि सिंधी ॿार पढ़ंदा ई न सम्झंदा ई न त पंहिंजे वॾनि सां कीअं ॻाल्हाईंदा पंहिंजो आचार विचार रूबरू कीअं कंदा अॼु घर में जेके वॾा आहिनि ॾाॾा ॾाॾियूं नाना नानी उहे नथा सम्झनि ॿारु हुननि सां अंग्रेजीअ में था ॻाल्हाईंनि हू छा था चवनि ऐं ॿारु छा था चवनि को बि आचार विचार कोन थो थिए पियो अॻे वॾा सिंधीअ में जंहिंमहिल ॻाल्हाईंदा विया ॿार खे सम्झाईंदा विया सेखारींदा ऐ ॿार बि सम्झंदो हुयो पर न अॼु सिंधी ॻाल्हाइणु हर कंहिंखे ॼण त घटिताईं थी लॻे बेईज़ती थी लॻे पई शर्म थो अचे पंहिंजी भाषा ॻाल्हाइण लाइ न न माण्हू खिलंदा मुंहिंजे मथां पर हीअं कोन आहे पंहिंजे मात्र भाषा खे हमेशह मथे रखिजे ऐं हुनखे क़ाइमु रखिजे हिन भाषा खे बचाइण जे लाइ असांखे पंहिंजे ॿारनि खे नंढा नंढा सिंधी अख़र रोज़मर्रा में कमु ईंदड़ नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं उहे सेखारणु घुर्जे एतिरो त कि सिंधीअ जी अलिफ ॿे त बिल्कुलु थोरी घणी सेखारणु घुर्जे ताकी ॿारनि खे ख़बर हुजे की असांजी मात्र भाषा में जीअं अंग्रेजी में अल्फाबेट ए बी सी डी आहे तीअं असां सिंधीअ जी अलिफ ॿे कहिड़ी आहे हुनमें घणा अख़र आहिनि जीअं त अंग्रेज़ीअ में सिर्फ़ु छवीह आहिनि पर असांजी सिंधी केतिरी ॾिसो महान ऐं वॾी आहे हुनमें ॿीणा अख़र आहिनि बावंजाहु अख़र आहिनि त ॿारनि खे पंहिंजी अलिफ ॿे सां बि रूबरू कराइणु जाम ज़रूरी आहे मां चाहींदमि की हर को माइट महिरबानी करे पंहिंजे ॿार खे सिंधी ॻाल्हाइणु सेखारे जय झूलेलाल